वर्तमान कालमे तऽ दूरबीनके ही विशेष प्रयोग आकाशीय वस्तु वा आकाशीय घटना लेल कयल जाइए आ आबएवला समयम जे छै से निश्चित रूपसँ जे आकाशीय घटनाके जानकारीके लेल अमेरिका नासाके तरफसंँ आओर रशिया कऽ तरफसंँ अंतरिक्षमे स्पेसशिप सबकेँ स्थापना कएल जाइ छै फेर पुनः ओहिठमासंँ दृष्टि राखल जाइए नवग्रह पर आओर ओहिठमासंँ आकाशीय घटनाके बारेमे जानकारी एहिठमा पृथ्वी पर सबकेंँ बताएल जाइत छै कोना की आबयवला कोन उल्कापिण्ड केम्हर गिरतै कोना ओकरा गिराएल जाए कोना ओहिसँ संरक्षित भेल जाए ईसभ अंतरिक्ष ज्ञानसँ अंतरिक्ष ज्ञान जे छै से अंतरिक्षमे स्पेसशिपके माध्यमसँ ही लए कऽ आ ओहुठुमासंँ पुनः दूरबीन इत्यादिके माध्यमसंँ आओर विशेष रूपसँ आइकाल्हि एहन एहन याण बनेलकै हँ जेनाकि मङ्गलयाण मङ्गल पर जाके ओहिठुमासँ भी अध्ययन कएल जाइत छै चंद्रयाण चन्द्र पर जाके ओहिठमा चंद्रमासंँ आओरो ग्रहके अध्ययन कएल जाइए आओर आकशीय घटनाके जानकरी लय छै ओकरा सबके माध्यमसंँ विशेष रूपसंँ अध्ययन कएल जाइए आओर पृथ्वी पर पुनः ओकर सूचना देल जाइत छै एहिठमासंँ कोन उल्का पिण्डके कोना समुद्रमे गिराएल जाइए ओहिसँ केना संरक्षित भेल जाए सकैए आइकाल्हि खास कए कऽ प्राकृतिक घटनाके बारेमे बहुत सारा उपकरण बनि गेलै हँ जेना भूकम्प इत्यादिके बारेमे भी आइकाल्हि तत्क्षण किछु समय तक पूर्व तक सूचना प्राप्त कएल जा सकैए अधिक समय पूर्व नहि प्रायः आकाशीय घटनाके बारेमे वैज्ञानिक आधार बहुत सारा छै जे विशेष रूपसँ अंतरिक्षयाण आओर दूरबीनके माध्यमसँ ही वर्तमान कालमे प्रयोग कैल जाइए आबएवला समयमे ओकरे विस्तृत रूप कए कऽ ओकरे दूर दृष्टि कए कऽ ओकर अध्ययन कएल जा सकैए